ہیلو میم آپ ٹیلر كی دكان سے بول رہے ہیں اچھا اصل میں كیا ہے دلّی میں ہی میرا اسكول ہے لولی پبلک اسكول كركے تو مجھے اپنے جو اسكول كے جو بچے ہیں ان كے لیے یونیفارمس سلوانی ہے آں اپروكس دو سو تین سو دو سو مان لو آپ دو سو لوگوں کی بچوں كی چھوٹے بچے ہیں آٹھ دس سال كے بچے ہیں ان كی سلوانی ہیں ڈریسیز اوكے اوكے اصل میں جو اس كی ڈریس ہوگی جو اوپر شرٹ وغیرہ ہوگی وہ تو یلو كلر كی ہوگی اور نیچے جو ہے اسكرٹ یا پھر جو پینٹ ہوگی وہ براؤن ہوگی تو كہنے كا مطلب یہ ہے یلو اور براؤن كا كومبینیشنس سا ہوگا وہ شرٹ اور ہاں فل سلیپ سلوانی ہے ٹھیک ہے اوكے او تو پھر اگر میں آج اس كو آپ كو آڈر دوں تو آپ كتنے دن میں سل دوگے اور كیا پروسس رہے گا اس كا مجھے تو میم ابھی كچھ ٹائم بعد اسكول كھلنے والے ہیں ابھی ونٹر كی چھٹیاں چل رہی ہیں نا تو اس كے بعد اسكول كھلیں گے تو تبھی چاہیے دو چار مطلب آپ یہ مان لو ایک ہفتے كے اندر اندر آپ سلو یا دو تین ہفتے جو بھی آپ كو لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحم